अॼुकल्ह घणेई वीमनि जूं कंपनियूं आहिनि जेके माण्हू घणेई कंपनियुनि जा वीमा कराईंदा आहिनि जीअं सरकारी योजना आहे जीवन वीमा पोलिसी आई सी आई बैंक जे तर्फ़ां आहे इंश्योरेंस कंपनी एस बी आई इंश्योरेंस कंपनी बजाज इला कंपनी जे तर्फ़ां बि वीमा करायो वेंदो आहे इन तरीक़े सां ॾाढनि ॾाढनि ई कंपनी जा वीमा थींदा आहिनि कार जो वीमो कराइणु तमामु ज़रूरी आहे कंहिं प्रकार ऐं कुझु दुर्घटना थिए थी त अगरि वीमो थियलु हूंदो आहे त उहो दुर्घटना में जंहिंजे नाले कार आहे उन खे उन जो पैसो क्लेम थी करे मिलंदो आहे पुलिस बि चालान घटि कंदी आहे अगरि वीमो थियलु आहे त पुलिस खे बि मौक़ो कोन मिलंदो आहे चालान करण जे लाइ इन करे कार जो वीमो माण्हू तमामु ज़रूरी करायो वेंदो आहे माण्हू ज़रूरी सम्झंदा आहिनि कार जो वीमो कराइणु